पिछला महिना हम शीशाके बरतन खरीदलियै ओ बरतनके अथी क्वालिटी अच्छा रहै देखैमे सुन्दर लागैत रहै आओर ओहिमे चावल दालि सबकिछु राखि सकैत रहियै सब्जीयो बनाए कऽ राखि सकैत रहियै तैं हम शीशाके बरतन खरीदलियै